पारिवारिक व्यञ्जनके नामपर हमरा सबके एक अनरसा बनै छै ई खास होली आओर छठिमे हमर मम्मी बनबै रहथिन हमर दादीमाँ भी बनबै छथिन आओर दादी माँ अपन मम्मी आओर नानीसँ सीखलखिन रहै ई अनरसा एक मीठा व्यञ्जन भेलै मीठा पकवान जकरा खास तौरसँ जे भी कोनो शुभ पर्व होइ छै ओहिमे बनाएल जाइ छै लड़कीके विदाइमे भी जतेक तरहके मिठाइ होइ छै ओहिमे एक चङ्गेरा अनरसाके जरूर जाइ छै हमरा सबके हमर नहिरासँ जे हमर बिदाइ भेलै रहै तऽ ससुराल गेलिए रहै तऽ सब मिठाइमे सब तरहके मिठाइ रहै आओर अनरसा जे गेलै तऽ सबसँ पहिले ओहि अनरसापर लूट भेलै आओर हमर सौस कहलखिन कि पहिले हमरा इएह अहाँ बनाकऽ खुआ दिअ तऽ ई व्यञ्जन जे छै अनरसा चाउरके कुटिकऽ बनाएल जाय छै छानिकऽ ई अभी भी हमरसबके पीढ़ी दर पीढ़ी आठम नवम पीढ़ी हमसब छिए जकरा जे जानि रहल छिए ई व्यञ्जनके आओर बना रहल छिए आओर अगिला पीढ़ी जे हमर बचिआ सब छै ओकरो ओकर ई प्रिय व्यञ्जन छिए प्रिय मिष्ठान्न छिए अनरसा